हेल' औ सोर बुंदों ए औ दङ दङ दङ मादै औ आमफ्राय उम आदसा आदसा औ नोंसोर मा मावगोन ओरैनो साहा बागान माबा बिलाइ खागोन ना मा बिलाइ खाग्रा ग्रुप दङ आरो नोंसिना ना आदसा आदसा साबेसे दसजनसो जागोन ना ओरैनोथ' खामानिआथ' दा मानि दङ दंनाया खिन्थु अखा बोथोरना नै आमफ्राय माखासे मानसिफोरबो दङ दा बिसोर थांबासो खामानिखौ आं नोंसिनो होनो हागोन आरो ओरैनोथ' खामानिआ मेरला दं औ ओरैनो दङ दंनाया आमफ्राय साहा बागान खानाय नङाब्लाबो बे माखासे बे माखासे बे गांसो बायदिसिना साफा खालामनाय खामानिखौ मोनगोन आरो मोननाया जेबो नङा नोंसोरो औ औ आमफ्राय जुदि बे माखासे मानसिफोर थाङोब्ला आं नोंसोरखौ साहा बागान बे बागान खानाय खामानिआव आं थिसननानै होनो हागोन आरो गिदिर खोथा नङा ओरैनो बिसिबां बिसिबांथो लागोन नोंसोरो हाजिराखौ उम औ औ औ औ औ औ औ औ जागोन जागोन जेबो नङा औ जागोन दे जिखुनु दाथ' जेन'बा दिनैथ' अखाबो हादों नै सफ्था सेसोनि उनावहाय आं नोंसिनो खबर हरफिनसै नोंसोरो औ सफ्था सेसोनि उनाव आदसा आदसा औ औ औ औ जोंनाव सफ्था सेनि उनाव आं नोंसिनो बे बागान खानाय खामानि आमफ्राय माखासे खामानिफोरखौबो आं नोंसिनो होनो हागोन आरो जेबो नङा नोंसोर औ सिन्था दाखालाम दे खामानिखौ मोनगोन नोंसोर दे औ जिखुनु नेक्सट सफ्थानि गेजेराव नोंसोर खबर लाबानो जाबाय दे औ दे दे दे दे होमब्ला दे औ